ऑंय कोन कोर्च बनेबै हूँ आओर की बनेबै कोर्च बनेबै चौकी बनेबै पलङ्ग इहए सब चीज बनतै कतेक दाम कतेक दाम राखने छियै

हँ दिवान पलङ्ग

हँ औजी कतेक लगेबै तब किछु कम करू

हँ धियापुताके जे छै जल्दी कए कैरि देबै

दसके हँ हँ टाइम छै अभी दस तारीकके हँ हँ किए तऽ लगन अभी बड छै सायद माँसो दिन जे छै लागतै की एहिमे कतेक दिअ पड़तै तऽ कतेक दिअ पड़तै बहुत कहि रहल छियै ओतना थोड़े भए सकतै से हमू जे छै आब पैसा जे छै लड़की बालीसे गप कैरि लेबै तबहे ने अहूँके दए सकै छियै हँ ठीके छै हम करै छियै करै छी कोशिश